ہاں ہندوستانی بادشاہوں کے بارے میں بہت ساری معلومات پچھلے اسکول میں سنی ہے ہندوستان کی قدیم تاریخ میں مختلف سلطنتوں کا عروج اور زوال ہوا جیسا کہ موریہ سلطنت گپت سلطنت مغل سلطنت اور انگریزوں کی حکومت ہر دور میں متخلف بادشاہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ان بادشاہوں کی حکمت عملی ان کی معروکوں ان کی فنون لطیفہ کی ترقی کے اثر آج تک ہمیں مختلف عمارات مصوری اور لکھائی میں نظر آتا ہے ان بادشاہوں نے تعلیم تجارت اور سائنسی علوم کو بھی فروغ دیا تھا ہندوستانی تاریخ میں بہت سی ایسی کہانیاں اور کردار ہیں جو ہمیں آج بھی متاثر کرتے ہیں جیسا کہ اکبر اشوکا اور چول بادشاہ ان کے بارے میں جاننا ہمیں نہ صرف تاریخ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے بلکہ ہماری ثقافت اور شناخت کو بھی بہتر طور پر سمجھ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے ہندوستانی تاریخ اور اس کے بادشاہوں کے بارے میں مزید جاننا بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں ماضی کی عظمتوں اور اور چیلنجوں کے بارے میں بتاتا ہے